हिकु जनवरी ॿ हज़ार चोवीह ॿ फेबररी उणिवीह सौ नवे वीह सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतरि उणिवीह ऑक्टूबर उणिवीह सौ एकासी एकवीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु